हेलौ सोरबा नोङो अह नोंनोबा माबादि सेन्देल नांगौ सिमलायाव आङो गाबोनो सिमलायाव माबा बिसथिबारना बाजाराव फुंनि नथा बाजियाव खुलिगोन

आंनियाव हावै सेन्देलबो दं सामब्रानिबो दं है अनेक अनेक माबानि दं नोंनो माबादि नांगौ जि

ओह लांनो हागोन नोंनो जिबायदि नांगौ गासिबो माबायानो दङ लाफैबानो जाबाय ओह नथानि उनाव फैबानो जागोन दे आं नथायाव खुलिगोन अह फै फैबानो मोनगोन जों नथानि उनाव जिखुनु माबायावनो मोनगोन आरो अह दङ दङ दङ ओमफ्राय नोङो दाम गोसानि नांगौबा दाम गोसानिबो मोनगोन नोंनो जि बायदियै नागिरो बेबायदियैनो मोनगोन आरो औ गस्लाबो गस्ला गैया आंनाव दाम खमनि सेन्देलखौ बारा ओह दाम खमनि सेन्देला जोरा ना ओह दाम गोसानिखौनो बायखा होमबासो जोरगोन बायबाथाय आरो मोजांखौनो बायखानांगौ खेबसेयावनो ओह दे अह फिसाजोनोबो होमबा दाम खमनिखौनो लांगोन आरो ओह दे होमबा नोंहा जुदि फैसा गैया बालाय खमनि नांगौबा खमनिखौबो लांनो हागोन औ लांनो हागोन दे नोंनो जेनबा माबायदि नांगौ बासिनानै लांबानो जाबाय एक्स'नि खमावलाय मा सेन्देल मोनगोन खबर माने अह ए आंनि खबरा दा बरथ'मान मोजाङैनो सलिबाय दं दे बेफारा मोजाङै जाबाय दं ओमफ्राय नोंहालायथो अह फैबानो जाबाय अह अह